हँ हमर राज्यमे परिवहन करबाक बहुत नीक छै व्यवस्था छै कि लोक अइमे यात्रा बहुत पसन्द करैत छथि अहिमे साफ सुथरा रहैत छै आओर अइमे किछो सुधारो करबाक जरूरत छै अइमे महिलाके लेल बेसी सीट आओर चाही जैमे महिला सुरक्षित रूपसँ आबि जा सकैत छथि आओर अइमे जे साफो सुथरा आओर रहबाक जरूरत छै आओर ओइ तरहेसँ परिवहन आओर बढ़िआँ सुन्दर भऽ जेतैक आओर सस्तासँ सस्ता ओतऽ सँ ओतऽ कऽ सकय छी सस्तासँ सस्ता दाममे जा आबि सकैत छी साफ सुथरासँ हम अइ परिवहनक लाभ उठा सकय छी की लोक अइमे सुन्दरसँ जा सकैत शान्तसँ जा सकी वा आबि सकैत आओर ओइमे कोनो तरहक हुनका खराब नहि लागनि की हम एतऽ सँ ओतऽ जाइ छी तऽ हमरा किछु पसन्द नहि आबि सकइए की आबि सकइए